हा मां पंहिंजे हथ सां पेंटिंग ठाहे करे और काड वाड ठाहे करे असां गिफ्ट कंदा हुयासीं नंढे में इलाही जीअं न्यू ईयर ईंदो हुयो या होली ईंदी हुई दिवाली हे सभु जेके ॾिण त्योहार ईंदा हुया त असां पंहिंजी फ्रेंड्स खे हथ सां ई काड ठाहे करे पहले ॾींदा हुयासीं असां उन्हीअ में कुझु बि पेंटिंग ठाहे करे और त उहा जॾहिं वॾा थियासीं त पेंटिंग बढ़िया सां मतिलबु लॻी पोट्रेट उन्हनि जो ठाहे करे या उन्हनि जी फैमली जो पोट्रेट ठाहे करे इहो सभु ठा पंहिंजे हथ सां ठाहे करे असां गिफ्ट कंदा हुयासीं पंहिंजे फ्रेंड्स खे और रिलेटिव्स खे बि और इहा बि सही ॻाल्हि आहे कि हथ सां ठहियल चीजनि जी थोरनि इमोशनल असां टाइल्स ढूंढदा आहियूं इहा त जेको ॿार सां असां ख़रीदे करे हिक ॿिए खे ॾेई रखंदा आहियूं उहो ज़रूरु एक्सपेंसिव त हूंदो आहे महांगा हूंदा आहिनि उहे सामान लेकिन उन्हीअ सां इमोशनली अटैच असां न हूंदा आहिनि हा बाकी जेकी असांजी क्लोज़ रिलेटिव आहिनि या क्लोज़ फ्रेंड आहिनि उहे असांखे अगरि कुझु पंहिंजे हथ सां ठाहे करे उन्हीअ में पंहिंजो कुझु एफर्ट विझंदा आहिनि त उहो नज़र ईंदो आहे कि हा इन्हीअ असांजे लाइ एतिरो एफर्ट कयो अथनि एतिरी कोशिश कई अथनि असांजे लाइ त उहो नज़र ईंदो आहे त इन्हीअ वजह असांखे कि हा भई कि अगले महीने जे लाइ एतिरो त त ज़रूरु असां बि उन्हनि सां इमोशनली अटैच थींदा आहियूं